हाँ मैं पाँच संख्याएँ जानता हूँ एक लाख बीस हज़ार दो सौ बीस पाँच लाख दस हज़ार दो सौ दस दस लाख तिरपन हज़ार दो सौ पचास बीस लाख तेरह हज़ार पाँच सौ चव्वन ग्यारह लाख चौवन हज़ार पाँच सौ बत्तीस